कौन जी बोलिए बोल रहे हैं से

और कुछ हाँ पूरी वायरिंग करवाना है और पंखा भी लगवाना है इन्वर्टर भी रहेगा देखिए सबका जोड़कर हम बता रहे हैं आपको मान के चलिए अस्सी नब्बे हज़ार रुपया लगेगा आपको अरे अभी इतना गर्मी पड़ रही है इसमें जो है महँगा हो गया है फिर जो प्लम्बर जाता है वह भी तो पैसा ज़्यादा लेता है लगवाने लगाने के लिए चार पाँच हज़ार कहाँ कम होगा हज़ार दो हज़ार की बात हो तो कहें चार पाँच हज़ार कम थोड़ी करेगा कोई अभी आप बोल रहे हैं वायरिंग भी कराना है इन्वर्टर और पंखा पूरा मतलब लाइट वाइट सब लगवाना है तो इतना ख़र्चा आएगा इसमें कहाँ कम होगा हज़ार दो हज़ार की बात है चलो ठीक है कम हो जाएगा सत्तर हज़ार बहुत कम हो रहा है थोड़ा और बढ़ा दीजिए कम से कम दस हज़ार तो बढ़ा दो अस्सी हज़ार कर दो नब्बे दस हज़ार कम किए हैं हाँ दस हज़ार अरे भाई थोड़ा और बढ़ जाओ ना मतलब अस्सी के जगह पचासी तक आ जाओ तो ठीक है क्या चाहिए कौन सी कम्पनी वल वल्टस की वल्टस अच्छी है तो इसका रेट फिर म फिर ज़्यादा है ना आप अच्छी चीज़ ले रहे हैं तो रेट भी अच्छा लगेगा ना फिर दो हज़ार और बढ़ना पड़ेगा फिर आपको हाँ तो आप कम्पनी अच्छी माँग रहे हो तो भाई अच्छा रेट लगेगा ना तब इसमें अरे तो कहाँ से मैनेज कर पाएँगे हम मैनेज इतना ही हो पाएगा ना अब वही बोले थे अस्सी में उसमें हम अपना मैनेज कर लेते फिर जैसे अब अस्सी बोले थे फिर आप पचहत्तर बोले तो हम कहे दो हज़ार और दो तो हमारा हो जाएगा तो चलिए ठीक है लगवा देंगे फिर अपना आकर जो है बात कर लीजिएगा फिर कब आ रहे हैं ठीक है आइए फिर रख रहे हैं नमस्ते ठीक है आइए नमस्ते